मैं अपनी गायन तकनीक का अभ्यास प्रतिदिन रोज़ाना सुबह सुबह गरारे करके करता हूँ जब मैं प्रतिदिन सुबह सुबह उठता हूँ प्राकृतिक के सौन्दर्य के सामने बैठ कर के अपने गायन का अभ्यास करता हूँ मेरे पास एक विणा है जिसे बजा बजा कर मैं बार बार एक ही गाने को गा कर के एवं कभी कभी मैं अलग अलग रागों को गाकर भी अपने गायन का हमेशा से ही अच्छा करने के लिए अभ्यास करता रहता हूँ जब मैं अपनी गायन का अभ्यास करता हूँ तब मुझे कभी भी कहीं भी थोड़ी भी चूक या अचूक लगती है तो मैं उन रागों का पुनः से विस्मरण करके उन्हें बार बार अभ्यास करता रहता हूँ